اتر پردیش میں تعلیمی نظام انفرادی طلبہ کی ضروریات اور اہداف پر ناکافی توجہ کے مسئلے سے بہت سارے طریقوں سے نپٹ رہا ہے جیسے اب اترپر دیش کے تعلیمی اداروں کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر پڑھانے والے اساتذۂ کرام اچھے اچھے ٹیچنگ میتھڈس کا استعمال کر کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اس کے علاوہ اب وہاں پر بہت ساری لائبریری اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ بچے اپنے علم کو مزید بڑھا سکیں اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ اب اتر پردیش کے تعلیمی اداروں میں پیرینٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے جس سے کہ بچوں کی صلاحیتیں ان کے ماں باپ سے اساتذۂ کرام ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو ان کے بچوں کے اسکول لائف کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بہت مدد حاصل ہوتی ہے